ई भारतीय स्वास्थ्य प्रणालीके विषयमे की कहू सरकार जत्तेक व्यवस्था करैत छथिन आ सँख्या जनसँख्या ओहि हिसाबसण तेना बढ़ै छै जे कि ओ जे भी व्यवस्था होइत छै ओ कम पड़ल जाइत छै आ सभसन पैघ तऽ समस्या छै जतबो व्यवस्था छै ओतबो जनता तक पहुँचय ने से नहि पहुँच पबैत छै कियाक तऽ किछु लोक जखन एहिमे काज करैत छथिन इमानदारसँ तऽ हुनको आ जिनका जिनकर काज नहि होइत छै ओ कहैत छथिन सभ एहि विभागमे भ्रष्टे छै तऽ हुनको जे छै से हतोत्साहित भएके काज करयमे मोन नहि लागैत छैन्ह आ सभसँ पैघ जे छै बात इएह छै जे एखनहु अपनो ओहिठाम जेना जनसँख्यामे वृद्धि भए रहल छै ओहि हिसाबसँ जे छै से सुविधा नहि बढ़ैत छै सरकार पाँच टा बेड करैत छथिन तऽ हुनका पचास बेड जोकर जनसँख्या बढ़ि जाइत छै हरदम ओ कतबो करैत छथिन व्यवस्था कमे होइत छै आ ओहिओमे सभसँ पैघ समस्या छै जे हमसभ छी जे ओकर ओ उपभोग करैत छी जनता से खाली उपभोगे करैत छी अपन बुझिके ओकर सुरक्षा अपन बुझिके नैहि करैत छियै

तऽ ई सभ जे समस्या छै डाक्टर आब की करथिन ओहिठाम डाक्टर साहब आबैत छथिन ओहिठाम अहाँ ओकर अतिरिक्त काज करा दैत छियनि तऽ कतबा मरीज देखथिन ओहिठाम आरो जे कर्मचारी छै ओहोसभ परेशान रहैत छथिन सभक समस्याके निदान उएह करैत छथिन ओ एलखिन यए पेशेन्टके देखय लेल आ लेकिन होइत छै सभक निराकरण तऽ ताहि दुआरे कनि व्यवस्थामे से सुधार अनबाक आवश्यकता छै